जे सी बी आह्ले बोल्ला ने तोहें ओह् साढ़े इद्धर बी बर्फ पेदी ते मतलब मती बड़ी जादा इ'यां बर्फ पेई दी ते जे सी बी नै केह् घैंटा लैगे तोहें अच्छा अच्छा ज्हार रुपया घैंटा ऐ आहो दो दो तिन घैंटे लगनें न लोकेशन साढ़ी एह् शन्न मुड़ेआ आई अज्ज गै आयो कोई तोहें पंज बजे तक्कर आई जायो